हमर गाँवमे कृषिके अलावा मुर्गा पालन तऽ होइते रहै छै मुर्गा पालन लोक तेँ ज्यादा करै छै अण्डाके तुलनामे किएकि अण्डा पालनमे सिर्फ अण्डा जे छै अण्डा अण्डासँ मुर्गी बनै छै तऽ ओहिमे किछु ज्यादा लोककेँ मेहनत लागि जाइ छै तऽ लोकसभ खास करि कऽ ओ सभके क्षेत्रमे अण्डाके अण्डासँ ज्यादा लोक मुर्गी पालयके सोचै छै कि ओहिमे किछु कम मेहनत लागत तऽ मुर्गी लोक अधिकतर पोसै छै मुर्गी पोसै छै तऽ ओहिसँ अण्डो तण्डा भए जाइ छै तऽ अण्डा अण्डा फेर ओ बेचि सकैए जाए कऽ आओर मुर्गीके पालनके लिए खास करि कऽ पोल्ट्री पोल्ट्री मुर्गीके पालनके लिए किछु अलग क्षेत्र चुनि कऽ अपन चाहे कतय पालन करयमे बढ़िआँ गप्प छै कि ओतय जा कऽ लोक अलग जगहपर जा कऽ ओतय मुर्गी पालन कए सकै छी तऽ मुर्गी पालनके कारण अण्डा अण्डा अण्डाके तुलनामे मुर्गा पालयके फायदा इएह इएहसभ किएकी लोकसभ माँस किछु जादा प्रिफर करै छै प्राथमिकता दै छै कि माँस हम खैयै नहि कि अण्डा तऽ बहुत कमे लोक खाइ छै खाइ छै लेकिन बहुत कम लोक खाइ छै माँसकेँ किछु ज्यादा ही किएकी माँसके दाम भी ठीक ठाक रहै छै तऽ लोकसभ बेचि बाचि कऽ अपन जीविका भी चलाए सकैए तऽ इसभके कारण अण्डा पालनके मुकाबलामे मुर्गी पालन बढ़िआँ होइ छै तऽ लोकसभ खा खास करि कऽ अण्डा पालनके जगहपर मुर्गी पालनके प्राथमिकता दै छै तऽ इएह सभ वजह छै कि अण्डा पालनके जगहपर लोकसभ मुर्गी पालन करै छै आओर खास करि कऽ ओ सभमे सभसँ सुरक्षित तरीका अपनाबै छै